مختلف تاریخی واقعات میں پچھلے زمانے میں بھی مختلف خوشیوں اور مشکلات کو پیدا کیا ہے جو کہ علاقے میں رہائشیوں کو متاثر کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر آزادی کے بعد بھارت اور پاکستان کی تقسیم نے مسلمانوں کی کمیونٹی کو دو مختلف ممالک میں تقسیم کر دیا جس نے ان کی رہائش اور معاشرتی حالات کو متاثر کیا اسی طرح تاریخی واقعہ مثلاً جنگیں اور تبدیلیاں بھی علاقے کے مختلف کمیونٹیوں کی رہائش کو متاثر کر سکتے ہیں اہم پیش رفتیں مثلاً تعلیمی اصطلاحات اقتصادی ترقی اور زراعتی تبدیلیاں بھی علاقے کی رہائشیوں کی مدد کر سکتے ہیں